मेरे किचन में कई सारे प्रकार की चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी रसोई में मुझे सभी प्रकार की चीज़ों को यूज़ करता हूँ जब खाना बनाते हैं जब बर्तन को धोते हैं जब रोटी बनाते हैं जैसे कि जाम्पल के तौर पर बेलन और चकोटी जब भी रोटी बनाना होता है तो मेरे पास बेलन है और चकोटी है तुम उसके ऊपर रोटी बना लेता हूँ और मेरे पास एक चिमटा है जिसका उपयोग में रोटी सेंकने में करता हूँ मेरे पास एक लाइटर है जिससे मैं गैस जलाता हूँ मेरे पास एक वाइपर है जब भी कभी गैस गंदी हो जाती है या मेरा प्लेटफोम गंदा हो जाता है तो मैं उसका उपयोग साफ करने में करता हूँ और कई सारे प्रकार की चीजें तेल का डब्बा है और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जिसका उपयोग मैं अपनी रसोई में कर